اتر پردیش میں ہیلتھ کیئر سیکٹر میں ناکافی انفاسٹکچر اور سامان کے مسٔلے کو حل کرنے کے لیے حکومت مختلف اقدامات کر رہی ہے یہاں کچھ اہم اقدامات ہیں جو اس مسٔلے کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں ریاستی حکومت نے مختلف اضلاع میں نئے سرکاری ہسپتالوں کی تعمیل کا تعمیر کا آغاز کیا ہے ان ہسپتالوں کا مقصد صحت کی خدمات کو دور دراز علاقوں تک پہنچانا اور موجودہ اسپتالوں پر بوجھ کو کم کرنا ہے پرانے ہسپتالوں اور ہیلتھ سینٹرز کی مرمت اور اپگرڈیشن کی جا رہی ہے تاکہ وہاں جدید طبی سہولتیں فراہم کی جا سکیں اس کے علاوہ موجودہ ہسپتالوں کی توصیع بھی کی جا رہی ہے تاکہ زیادہ مریضوں کو علاج فراہم کیا جا سکے جدید طبی آلات اور مشینری کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس میں ایم آر آئی سی ٹی اسکین ایکس رے اور دیگر تشخیصی آلات شامل ہیں جو علاج اور تشخیص کے عمل کو بہتر بنا رہے ہیں ریاست میں ایمرجنسی میڈیکل سروس سروسز کو بہتر بنانے کے لیے ایک سو آٹھ ایمبولینس سروس کو مزید فعال کیا جا رہا ہے اس سروس کے تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ دور دراز علاقوں میں بھی فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے ریاستی حکومت نے نرسنگ اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی بھرتی پر توجہ دی ہے تاکہ ہیلتھ کیئر سینٹرز میں عملہ کی کمی کو پورا کیا جا سکے اور مریضوں کو بہتر خدمات فراہم کی جا سکیں دور دراز علاقوں میں طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے ٹیلی میڈیسن کا نظام نافذ کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے مریضوں کو دور دراز کے ڈاکٹروں سے مشورہ اور علاج حاصل کرنے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے حکومت نے نجی شعبوں کے ساتھ شراکت داری کے تحت اسپتالوں اور دیگر طبی سہولتوں کی تعمیر اور ترقی کا عمل شروع کیا ہے اسے جدید طبی انفراسٹرکچر اور خدمات کی فراہمی کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے دور دراز اور دیہی علاقوں میں میڈیکل کیمپس اور موبائل ہیلتھ یونٹس کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو طبی سہولتیں فراہم کی جا سکیں جہاں اسپتالوں تک رسائی مشکل ہوتی ہے مرکزی اور ریاستی حکومت کی جانب سے مختلف اسکیموں کے تحت فنڈنگ کا انتظام کیا جا رہا ہے تاکہ طبی سہولتوں اور افراسٹرکچر کو بہتر بنایا جا سکے ان اسکیموں کے تحت ہسپتالوں کو جدید بنانے اور طبی آلات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے یہ اقدامات اتر پردیش میں ہیلتھ کیئر افراسٹرکچر اور سامان کی کمی کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور اس سے ریاست میں طبی خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے میں مدد مل رہی ہے